جی بھائی وہ پیٹرول پمپ سے بات کر رہیں جی بھائی ابھی میں ابھی پیٹرول بھروا کے گیا تھا تھوڑی دیر پہلے آپ سے اب میری گاڑی پتا نہیں بند ہو گئی ہے چل نہیں رہی ہے

میری گاڑی ہونڈا کی ہے ہوں نہیں نہیں پہلی بار آئی ہے

بس اب چلتے چلتے اچانک اپنے آپ بند ہو گئی ہوں نہیں نہیں دقت کوئی نہیں ہے بس یہی دقت آ رہی ہے فسٹ ہینڈ ہے جی کوئی ایسی مطلب کہ اس کو ٹھیک کروا دییجیے اگر کوئی آپ کا کوئی کسٹمر وغیرہ ہو تو یہیں پہ ہاں ہاں بھیجوا دیں گے تو صحیح رہے گا ہوں جی میں زیادہ ہوں آدھا کلو میٹر دور ہوگا ہوں میری گاڑی ہو گئی کم سے کم یہی دو سال پرانی نہیں نہیں یہیں سے ہوتا آ رہا ہوں آپ کے پاس سے

ہوں ہوں ٹھیک ہے ہاں بھیجتا ہوں میں یہ گاڑی نئی نئی کوئی دقت نہیں ہے بس یہی دقت ہے ٹھیک ہو جائے گی نہ بس تھیک ہے پھر میں آپ کو بھیجتا ہوں لوکیشن ٹھیک ہے کروا دیجیئے گا ٹھیک ہے تھینک یو